औ सानसोरां बसुमतारी नोंथां ना औ आं नोंथांनि बे सक्रसिला वाइल्द लाइप सेनसुरिखौ लानानै लिरनाय रिचार्स पेपार माखासे फरायदोंमोन आरोना आरो बेयावहाय आं नोंथांनिफ्राय माखासे एक्सट्रा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों आरोना बेयावहाय जेन'बा मा मा जुनादफोरनि थाखाय मुंदांखा जेन'बा बे वाइल्द लाइप सेनसुवारिआ

आमफ्राय बे बेफोर दा माने जाय जेखिनि जुनादनि जिब जुनादफोरा दा जाबायदि मानि जेसेबां अनजिमा बिसिबां नाम्बार माबायाव आव दङ बे सिगां समाव बांसिन दङमोन ना माने सिगांनिफ्राय जोबबो गासिनो दंमोन नामा माने जिब जुनारनि अनजिमाफोरा खमायबोगासिनो दं दे होनबा ना गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय आरो फैगौ सम फोराव नोंथांजों लोगो मोननानै बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै रायलायगोन रायज्लायनो मोनगोननि मिजिं थिनाय थाबाय आरो